असांजे गांव में मुख्य रूप सां खीर जो कमु घणो हलंदो आहे ऐं उन्हनि जे सुंदर संबंध खे जानवरनि जे लाइ उन्हनि जे खाधे जूं सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि प्लस ऐं उन्हनि जे इलाज लाइ डॉक्टर सुभाषी ख़ासि करे खेती बाड़ी असांजे गांव में घणी थींदी आहे ऐं उन जी उपज जेका आहे सां सां उते जे विकिणे लाइ गांव में घणे ई ॼणा हिक ॿिए सां ॾे वठु कंदा रहंदा आहिनि अनाजनि जो कमु घणो आहे ऐं प्लस गांव में छेणो जेको बाहि बारण जे कमु ईंदो आहे लकड़ी जो कम जूं आहे दाल आहिनि ऐं प्लस अम अचण वञण जे लाइ आमदरफ़्त जा जेके रस्ता आहिनि बैलगाड़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि में घणा महिल अचणु वञणु थींदो आहे ऐं उन्हनि में ई असां जेको बि माल बाज़ारि मां ईंदो आहे या वेंदो आहे हिन में ई बैलगाड़ियुनि में ईंदो आहे ऐं ॿिया बि जेके नंढा वॾा धंधा थींदा आहिनि ख़ासि कर के जीअं किराने जो सामान खाधे पीते जो सामान बि असांजे गांव में मिलंदो रहंदो आहे ॿिया बि कुझु अहिड़ी शयूं जीअं त जेके बि आहिनि रोज़ जूं खुली में अचण वारी शयूं उहे बि असांजे गांव में मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि गांव में घणे भाङे सभु तरह जूं शयूं असां वटि उपलब्ध आहिनि ऐं असां उन्हनि जो ई उपयोग कंदा आहियूं